ہاں جب اسٹیج پہ گانا گا رہے تھے اسٹیج میں گانا گاتے ٹائم جب میں اک میرے اسکول میں انول فنکشن ہو رہا تھا تو وہاں پر اپنے ٹیچر کے لیے گانا گا رہی تھی وہاں پر اسکول کا پورا اسٹاف تھا اور بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے جن کو دیکھ کر میں لیریکس بھول گئی تھی میں گھبرا گئی تھی گھبرا کر جو ایک لیح ہوتی ہے جو ایک پٹینشیلٹی بن جاتی ہے جو کنیکٹیویٹی ایک سنٹینس دوسرے سنٹینس سے بن جاتی ہے وہ کچھ نہیں بن پا رہا تھا گھبرا کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہے اور میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اُس ٹائم نہیں ہو پاتا کیوںکہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ کہیں غلط نہ ہو جائے کوئی میرا مذاق نہ بنا دے اور چیزیں مطلب جو میری لیریکس وغیرہ ہیں وہ غلط ہو جائیں گی جو تال ہوتا ہے وہ نہیں مل پائے گا وہ نہیں بن پائے گا اور سب سے زیادہ جو ڈر رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ بس بچے مذاق بنائیں گے اسٹوڈنٹس مذاق بنائیں گے حالانکہ ٹیچر صاحبہ کچھ نہیں کرتے ہیں کوپریٹ کرتے ہیں لیکن ہاں گانا گاتے ٹائم تو گھبراہٹ ہوتی ہے بہت زیادہ